हेलो नमस्ते मैडम नमस्ते कहाँ घुमय लए जेबय अपना गंगाजी सिमरिया सिमरिया घाट माघे मति सिमरिया घाट जेबय तिनमहनी घाट जेबय घाट तनिक घुमबय तनि गंगाजी नहेबय तनि किछु किछु खरीदबय जिलेबी हाँ गरपुरो जा सकय छियै जइबय गरपुरा एने गंगा जल जे आयल गंगाजीसँ नहायके तकर बाद ने जल लए कऽ जेबय गरपुरा दाना दै लएके गेलखिन नहि नहि देखलियै घुमय लए जए हाँ जल दियै लए जेबय ने तब अपना सभ तनि देखय अथी तनि घुमि फिर लेबय आओर जरूर हाँ गंगाजी नहाय लेबय सिमरिया सिमरियामे गंगाजी नहायल जेबय ओइजाँ जल लए लेबय तनि फल फरिया खाइ लेबय तब तनिके चलि जेबय जल दै लए बाबाधाम बाबाधाम पहिने गरपुरा हुअल तब चलि जेबय बाबाधाम गरपुरामे जल दए देबय सिमरियामे नहा कऽ तकर बाद जल लए लेबय तब गरपुरामे जल दए देबय तकर बाद फेर उहाँसँ जल दए कऽ नस्ता पानि करि कऽ घुमि फिर लेबय आओर तकर बाद फेर चलि जेबय बाबाधाम हाँ अऽ तिरमानी घाट तिरमानी घाट गेलियै हाँ तनियो तनि घुमि चढ़ियो तनि घुमि हाँ फिर पञ्चमीमे हाँ माघी पूर्णिमामे हाँ माघी पूर्णिमामे फेर तनि माघी पूर्णिमामे तनि जेबय घुमि फिर लेबय गंगाजी नहाय लेबय तब घुमि फिर लेबय तकर बाद फेरो हाँ अहाँ हाँ अप्रैल गंगा दशहारामे तनि जेबय घुमि फिर लेबय गंगाजी नहाय लेबय तब ओइजाँ तनि घुमि फिर लेबय तनिके किछु कीन बेच लेबय घुमि फिरि कनि जिलेबी कीन लेबय मिठाइ कीन लेबय मुरही कीन लेबय खाइ पी लेबय घुमि फिरके तकर बाद लए लेबय फेर घर आबि जेबय हेलो आरो कहाँ जेबय गरपुरा घुमय लेलियै बाबाधाम घुमि लेलियै तिरमानी घुमिये लेलियै एना चल हाँ उ बै कहाँ गाँव बोलखनी याइद नहि छै राजगीर नहि राजगीर चलखनी घूमय लए राजगीर तनि पहाड़ोपर चैढ़ती गंगाजी नहैयती तनि पहाड़ोपर घुमबय सीढ़ियेपर चढ़ि चढ़ि सीढ़ियेपर चढ़बय ठीक छै